बाहर जाइ छिए तऽ अऽ मुसलमानसँ छुआइ छिए डोमसँ छुआ जाइ छिए डोमसँ कहै हइ हटिकऽ रहैलए मुसलमानसँ कहै छै हटि हटिकऽ रहैलए नहि मुसलमानके छुअल खाइ हइ नहि डोमके छुअल खाइ हइ कन हिन्दू आओर हिन्दू आओर मुसलमान कहैलए कथीलए अलग अलग अलग अपना अपना रहतै छुआछूत नहि मानतै ककरो कोइ नहि

मना करै हइ कन गाममे नहि सटैलए छुआ छुआछत छुआछूत मानै हइ कन लोक सबकिछु लोकके डोमसँ छुआ जाइ हइ मुसलमानसँ छुआ जाइ हइ घरमे घरमे नहि घुसऽ दै हइ कन आओर नहि ओकर छुअल खाइ हइ कन तऽ बच्चासभके बोलैत रहै छिए मत ककरो घर दुआरिमे जो छुआछूत मानै हइ कन तऽ वएह दुख हइ नहि जाइ नहि जाइ छै धिआपुताके नहि अपने जाइ छी नहि ककरो घरके खाना उना नहि खाए दै छिए बच्चाके नहि अपने खाइ छिए नहि परिवारमे ककरो नहि खाए दै छिए सबसँ छुआछूत मानै हइ